اتر پردیش میں کاروباری شعبہ ملازمت کے لیے بہت سے احکامات پیش کرتا ہے جس میں انہیں کم تنخواہ ملنا زیادہ کام کرانا اور کام کے آفس کا دور ہونا بہت زیادہ پایا جاتا ہے جس میں نہ ہی ان کے گھر کا خرچ اٹھ پاتا ہے اور نہ ہی ان کا کرایہ آنے جانے کا کرایہ بچ پاتا ہے جو ان کی بچت ہوتی ہے وہ ان کرائے میں نکل جاتی ہے اور اسی لیے کچھ ایسے کام ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوکری جوائن کرنے سے پہلے کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ آئی نائیزر یہاں ایک بہت بڑی کمپنی ہے یہ کمپنی بھرتی آن لائن بک کرواتی ہے بنا کسی ایک بھی روپہ خرچ کرے اور پھر جن جن ملازمت کے آن لائن والے سی وی ایکسیپٹ ہوتے ہیں انہیں اپنی آفس میں انٹرویو لینے کے لیے بلاتی ہے